हैल्लो हां जी तुस कठुए दा लोकल बोल्ला दे हो हां जी उध्दर कोई फुल्लें दे बारे च है कोई जेह्दे मतलव कताबें च नाऽ बगैरा नी हैन ते है कोई फुल्ल कोई कन्नैं कोई जानवर बगैरा कोई जेह्दा नाऽ जेह्दे बारे च स्हानू पता नी होऐ हां अच्छा अच्छा नेंई अस इयां बाह्रा दा आए हां ते इस गल्ल महां कन्नैं घूमीं लैन्नें आं कन्नैं बाईल्ड नेंई पता जानवरें दे बारे च इयां असेंगी सारा पता ऐ कताबें दे बेरे च तुसें पता ते ऐ बय जेह्ड़ा नेंई पढ़े दा उस दे बारे च चलो पते ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ जी